मतलब बिहारमे तऽ देखियौ एतेक छलैए मिल छलैए चीनी मिल छलए ओ छलए सभचीज बन्द भऽ गेल एकदमसँ किछो नहि अइ आब एकदमसँ बिहारके लड़कासभ देख लियौ एहीके चलते बाहर जा रहल अइ किदुन कहै छै एहिठाम सभ लाहै लाहै लाहै लाहै जतेक किछो रोजगार मिलतै तखने ने एहिठाम रोजगार करैत जतेक चीनी मिल छलए कपड़ा मिल छलए ईसभ छलए सभ धीरे धीरे सरकार बन्द कऽ देलखिन आँय आब ई बन्द कऽ देलखिन तऽ आब एकरा लेल तऽ किदुन कहै छै सभ जगह जगह भटकय पड़ैए ने आब कहीँ जाइ छी कहीँ जाइ छी तऽ हमरा एहि ढङ्गके सबक मिलैए एहि लऽ कऽ किदुन कहै छै अहाँसभ किदुन कहै छै एकरापर सोचबै तखने ने हेतै आब तऽ जेना नयासँ नहि करयके हैत एहि चीजके किदुन कहै छै पहिने एतेक जे चीज छलैए सभ बिहारके लड़का अपना एहिठाम होइतै तऽ अपना गाम घरमे रहितै अपना एहिठाम रहितै आँय आब एकरा लेल भटकय पड़ैए हमरासभके दोसर ठाम जाइ छी दोसर ठामके केहन इज्जत देत केहन दैए नहि दैए से तऽ जनिते छी कहीँ किछु कहि दैए किछु कहि दैए किछु बिहारी कहि दैए ताहि लऽ कऽ हमरासभके लऽ कऽ दिक्कत रहैए एहिठाम अहाँसभ जेना एकरा सोचबै करबै तखने ने हेतै एँ कोनो चीजके एकरा व्यवस्था कऽ देबै गाम घरमे तऽ एहिठामके लड़का एतहि रहतै एहिठाम रहतै एहिठाम काज धन्धा करतै तऽ आओर बढ़िआँ आँय गाममे यदि रहै तखन तऽ आओर बढ़िआँ एहि चीजके लऽ कऽ किदुन कहै छै अहाँसभके सोचयके हैत सारी चीज सोचबै सारी चीजके एकरा व्यवस्था कऽ देब तऽ एहिठाम किदुन कहै छै हमसभ गुजारा कऽ सकै छी महँगाइके लऽ कऽ देखिते छियै कि जे सीमा पार भऽ गेल अइ आँय गाम घरमे एतेक मुजफ्फरपुरमे मिल छलए ओ छलए सारी चीज बन्द भऽ गेल आब हमसभ अहाँकेँ भटकै छी जहाँ तहाँ भटकै छी एहि चीजकेँ लऽ कऽ किदुन कहै छै आब अहाँसभके किदुन कहै छै जेना जे विचार हुए से करै जाय जाउ एकरा करबै तखने ने हमरासभके एहिठाम किदुन कहै छै कोनो काज धन्धा मिलतै आँय